हैलो म्हाराज ठीक ओ अव्वल ते में हा पुच्छना हा किश में में खरैती लाल बोल्ला ना मीडिया तों मेरा एह् आक्खना कि इन्ने साल होइये गौरमेंट इन्नी फंडिंग दिंदी ऐ मिगी पैह्लें दस्सो आं कठुआ तुसें केह् डेवेल्पमेंट कीती मिगी एह् सनाओ आं पैह्लें तुस आं लोक तां इन्नी कम्पलेंट करा दे आं तां थोह्ड़े चिर पैह्लें झमैल पुल बनेआ आक्खा दे ऐनी शैल बनेआ लोग आक्खा दे एमएलए एह् इन्ने पैसे आंदे गौरमेंट इन्नी फंडिंग दिंदी तुस लानै कुत्थें होने एह् सनाओ आं मिगी छड़ा दबाइयै रक्खे दा तुसें अंदर ठीक ऐ एमएलए सर इयै पुच्छना हा तुसेंगी में हा पुच्छी लैनां